اردو ہم لوگ کے لیے ضروری ہے اردو پڑھنا ضروری ہے بال بچہ کو اردو پڑھانا چاہیے اردو ہم لوگ کے لیے صحیح ہے اردو اردو جو ہے بال بچہ کو سکھانا چاہیے پڑھانا چاہیے ہم لوگ کے بھی لیے اردو بہت جانتے ہیں کچھ اور وہ جان سکتے ہیں پڑھنا لکھنا ضروری ہے کیا ہے کہ اردو پڑھا پڑھنے کے لیے مدرسہ بھیجنا چاہیے سکھانا چاہیے بال بچہ کو صحیح ٹیم پر اردو پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہیے اردو صحیح سے استعمال کرنا چاہیے اردو کو پڑھنا ہم لوگ کے لیے صحیح ہے اردو کا زبان بھی صحیح ہے اردو ہم لوگ کے لیے بہت پیارا ہے اردو سے ہم لوگ کچھ سیکھنا بھی جانتے ہیں کیا ہے کہ اردو پڑھنا بہت آج کل کے زمانہ میں صحیح ہے اردو پڑھنے کے لیے ہم لوگ مسجد یا مدرسہ میں جانا چاہیے صحیح ٹیم پر بال بچہ کو بھیجنا چاہیے اردو کے